नया नया शादी हो के जाता है उसको दुल्हन बन के जाते हैं कितने अरमान ख़ुशी से जाते हैं अपना घर को छोड़ के माता पिता को छोड़ के इतने अरमान से जाते हैं ससुराल में ससुराल में जाने के बाद गिफ्ट मिलता है या उसके घर से कोई भी दे पति दे सास दे चाहे ननद दे चाहे गुतनी दुई या ससुर दे अपना घर को अँधेरा कर के ससुराल जाता है और उसमें भी दहेज़ कहते हैं कि नहीं दिया जाता है लेकिन देहज़ बिना शादी हो भी नहीं सकता है सारे खुशियाँ अरमान अपना घर के छोड़ के ससुराल में जाने के बाद भी दहेज़ भी दीजिए और खुशियाँ भी ले जाइए अपना घर के अँधेरे माँ पिता जी को और हाँ घर छोड़ के सारे खुशियाँ ले के ससुराल जाइए जाने के बाद वहाँ एक तो माँ पिताजी को भी ले लिए सब तरफ से जितना खर्च वर्च माँ पिता जी को भी करवा दिए ससुराल गए ससुराल के वजह से सारा खर्च वर्च हो गया अपना घर को अँधेरा कर के ससुराल को कोई ज़ोर ज़ोर करो घर में संस्कार से अच्छा सिर्हाऊ बैठो सब विधि विधान घर में जितना है करना है करिए और रहिए अपना फैमलि में मिल के जगह ताज़े हम लोग ये दहेज बिना दहेज के शादी नहीं होता है लेकिन दहेज लेना अब आप है ये बात को नहीं समझते बना दहेज को शादी नहीं होता है हर चीज़ ख़ुशी छोर के चल जाइए ससुराल ससुराल जाने के बाद ही माँ पिता जी अगर दहेज नहीं देते हैं तो तरह तरह के बात कहता है इसके लिए इंसान अब ता कुछ भी कर सकता है कोई हम है चाहे कोई हो अगर माता पिता भी नहीं दे रहे अगर हम लोग शादी कर ही लें और अपना मर्ज़ी से और पर क्वेसटन बार बार करेगी तो शुरू शुरू में तो कहेगा ये मेरा पतउ है पति देव भी मानेगा जे हमरा बीवी है अपना पसंद से किए हैं जैसे मन हो वैसे हम रखेंगे और शुरू शुरू में है जे थे लोग माँ बेटा मिल जाते हैं अब मिल जाने के बाद है तरह तरह को ठोकर मारते हैं तो वही लड़की जे है दहेज के कारण ये मज़बूरी कुछ कर लेती है जान गवां देती हैं फांसी लगा देती हैं भा भाई कोई गलत ही मजबूरन बस ये घर से निकाल के निकल जाती हैं उसे को ही कहते हैं लोग जे नहीं लड़की गलत है लड़की कहीं गलत नहीं होता दहेज कि दहेज ही के कारण जो है लड़की को बहुत तरह तरह का तरीका बर्दाश्त करना पड़ता है और सहना पड़ता है हम भी किसी को बेटी थे किसी कि बहू है किसी को दुल्हन बन के आए थे हमें भी दहेज में कोई सासु माँ तो ऐसे हमारे वो नए नए जमाना में चल रहा था कान बना कर वही छि झुमका वाला चाँदी वो दी थी अब पति तो हमारे कुछ नहीं दिए बोले कि हमारे पास पैसे नहीं जो कमाएँगे वही आपको देंगे और आपकी मर्ज़ी खुश रहिए और चाहे दुख रहिए इतना ही हमारे पति देव जी बोले थे